पालने वाले पशु जैसे कि गाय भेड़ बकरी मुर्गी आदि इत्यादि हैं

केवल एक ही एक साथ कई जानवरों को भी पाला जा सकता है एक ही मतलब उनके लिए मैदान चाहिए अच्छा भोजन चारा गाय के लिए बकरी के लिए भी चारा मुर्गी के लिए दाना जैसे कि बहुत सारे हम्म बहुत श ज्यादा मैदान स्वच्छ जल साफ़ सफाई की देख रेख जानवरों के लिए जानवरों से हमें कई प्रकार के उद्योग उद्योग होते हैं जै जैसे कि दूध दूध बेच कर हम अपना उद्योग बढ़ा सक गाय से अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं बकरी से मुर्गी स मुर्गी मुर्गी पालने से हमारा उद्योग बढ़ता है इससे पइसे आ पैसे आते हैं जैसे आय के स्रोत ज्यादा से ज्यादा रहते हैं इन चीज़ों से पशु पशुपालन हमारे लिए एक तरह से जरुरी है